हांव गोंयांत रावता हेच्या करणान आमच्या सगळ्याकून मॅन रांदपाचें जेवण म्हणजे शीत हुमण आनी नुस्तें शीत आमी सद्या उकडें शीत रांदता आनी हुमण नाल्ला शिवाय जायना हेच्या खातीर नाल्ल हो सामको इंपॉर्टंट असो आमच्या जेवणांत जाता हुमणान आमी आनीक खूब नग घालतात जावं सारकें मिरीं आमटाण आनी आमी खूब मसालो घालून तें हुमण वा नाल्लाच्या हितुनसून वाडटा हुमण जातकूत आमी सोल कडी सुद्दां नाल्लाचीच करता नाल्ला नाल्ल वाटून तितून सोलां घालून तो पिळटा आनी आमी सोल कडी करता आनी नुस्तें आमी मसालो लावन भाजता जेन्ना जेन्ना आमचे देवाचे सण आसता नाजाल्यार आमचे शिवराक आमी आसता तेन्ना आमी शीत रोस दाळ ह्या सारके शिवराक जेवण रांदता हितून सुद्दां नाल्लाचो तितकोच उपयोग केल्लो जाता